ہندوستان میں جو گزشتہ جشن تقریب کی جو چیزیں تھیں وہ الگ ہیں اور اب جو ہیں وہ الگ ہیں جیسے کہ پہلے جو تھے لوگ جگہوں پر گھومنا چاہتے تھے لیکن اب جو ہے امیوزنٹ پارک بن گئے ہیں واٹر پارک بن گئے ہیں تو لوگ وہاں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں بہ نسبت کسی پارک کے کیونکہ وہاں جا کے لوگوں کو کا انٹرنینمنٹ ہو جاتا ہے لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو ہندوستان میں تفریح کی ایک شکل یہ بڑی ہے بدل گئی ہے کہ لوگ اب امیوزنٹ پارکس اور واٹر پارکس جیسی جگہوں پہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہندوستان میں تفریح کی جو جگہیں ہیں وہ ہیں لال قلعہ سر فہرست ہے اور تاج محل قطب مینار یہ ساری جگہیں جو ہیں ہندوستان میں لوگ آنا اور گھومنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دیکھنا جو پسند کرتے ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ مقبولیت جو حاصل ہے وہ تاج محل کو ہے کیونکہ تاج محل جو ہے وہ دنیا کے سات عجوبوں میں شمار ہوتا ہے تو لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں کو یہ دل میں ہمیشہ جوش رہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کونسا عجوبہ ہے تو اس میں جو سر فہرست ہے گھومنے کی جگہ ہندوستان میں جو مقبول ہے وہ ہے تاج محل